बाइक़ पर चढ़ना हमें अच्छा लगता है क्योंकि बाइक़ की सवारी बहुत अच्छी लगती है सर्वप्रथम हम बाइक़ पर चढ़ने से पहले हम बाइक़ को चेक करेंगे क्या बाइक़ में क्या चीज़ खराबी है क्या चीज नहीं है इसमें पेट्रोल है कि नहीं क्या उसमें मोबिल है या नहीं मेरी गाड़ी ठीक ठाक है या नहीं इससे पहले हम गाड़ी को चेक करेंगे कि गाड़ी में तेल है या नहीं उसके बाद हम गाड़ी का मोबिल चेक करेंगे कि मोबिल है या नहीं गाड़ी में पहिया में हवा है या नहीं इसके बाद हम ब्रेक चेक करेंगे कि मेरी सब चीज़ गाड़ी में ठीक है या नहीं उसके बाद हम बाइक़ की सवारी करेंगे सर्वप्रथम हम गाड़ी को पोछेंगे पाछेंगे उसमें देखेंगे क्या क्या क्या कमी है जिस चीज़ की कमी होगी तो उसमें हम ठीक करेंगे उसको खराब होगा तो हम उसको ठीक करेंगे जो कमी होगी तेल होगा कमी तेल डालेंगे मोबिल होगा ग्रीस होगा गाड़ी को हम पूरी तरह से पहले तैयार करेंगे उसके बाद गाड़ी की हम सवारी करेंगे गाड़ी को जब कहीं भी हम जाते दूर का सफ़र करते हैं तो गाड़ी में चढ़ने में हमको बहुत जैसे एक घन्टा दो घन्टा बाइक़ चलाने में थकावट महसूस होती है तो गाड़ी को हम बीच बीच में ब्रेक ले लें दस मिनट पाँच मिनट कहीं रुककर उसके बाद बाइक़ चलाएँ बाइक़ चलाते समय हम अपनी सावधानी का भी ध्यान रखते हुए चलाएँ कि गाड़ी ज़्यादा गरम नहीं हो जाना चाहिए फिर तेल है या नहीं यह चेक चेक बीच बीच में करते रहना चाहिए हमें ब बाइक़ पर चढ़ने स के बाद हमको हेलमेट लगाना चाहिए हाथ में दस्ताना लगाना चाहिए जिससे कि अगर कोई दुर्घटना हो जिसके कारण हम सुरक्षित रह सकें हमारे शरीर में कोई ज़्यादा चोट ना लगे इससे सुविधा को देखते हुए चलें गाड़ी बाइक़ से चलने से अच्छा लगता है और काफ़ी खुला खुला रहता है तो मज़ा भी आता है गाड़ी को पूरा ध्यान देना चाहिए गाड़ी हमारा पूरा सुविधा और साफ़ सुथरा रहना चाहिए जिससे हमको अच्छा लगता है और गाड़ी में तेल है या नहीं है पेट्रोल है या नहीं है इस सबको हमको जाँच करके चलना चाहिए गाड़ी जब दूर सफ़र पर जाए तो बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए दस मिनट पाँच मिनट ज़्यादा दूर के सफ़र में लगातार गाड़ी हमको नहीं चलाना चाहिए जिसके कारण हमको थकावट महसूस हो या असुविधा किसी चीज़ की हो